जोंनि जायगायावथ' ओरैनो दा दावबायनोबा बेरायनो जायगाफ्रा ओरैनो मानास ओमफ्राय पटादैलाम भुटानफोरखै थांजायो मानासफोराव फरेनारफोर फैयो बिदिनो जिब जुनार बायदिसिना बिदिनो नायलाबायनो नायो मोजां मोजां बिदिनो मोसा मुफुर गान्दाफोर नायनो बिदिनो बेरायनो फैयो आरो फरेनारफोरा बेरायो जोंबो थाङो बिदिनो बेरायनो मोजां मोनो बिदिनो पटादैलामआवबो बिदिनो खाना जानो फैयो बिदिनो बोसोर गोदान बा जानुवारि टाइमफोराव खाना जानायनि थाखाय सुबिदा जायगाया जेरै दै दङ जायगायावनो स्राय स्राय बोहैलायनाय ओमफ्राय बिदिनो नायनोबो मोजां जायगाफ्राबो हाजो सेर सेर बिदिनो फैयो आरो खाना जानो बयबो बिदिनो भुटानफोरावबो थाङो बिदिनो भुटाननि जायगाफोर नायनो दाथ' आरो नारें खमलानि बोथाराव नारें खमलाफोर लायनो थाङो नायनो बेरायथाव थाव बेरायहैयो